اتر پردیش میں ریاست کی فنکارانہ صلاحیتوں کی نمائش کرنے والے بڑے آرٹ فیسٹیول اور تقریبات بہت سارے ہیں جیسے کہ یہاں پر قومی آرٹ فیسٹیول منایا جاتا ہے اسی طریقے سے بہت سارے لوگ بین الاقوامی آرٹ فیسٹیول میں حصہ لیتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کیونکہ آرٹ ایک بہت بڑا فن ہے اور ایک بہت بڑی نمائش کا ذریعہ بھی ہے اور اس کے لیے بہت سارے لوگ بچپن ہی سے محنت کرتے ہیں اور اس کے لیے پوری کوششیں کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ شوقیہ آرٹ فیسٹیول میں جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا پیشہ بن جاتا ہے وہ جو ان کی نمائش اور معاشرتی زندگی کے لیے بہتر ہو جاتا ہے اور یہ اس پر بھرپور کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے دن رات محنت بھی کرتے ہیں حتی کہ وہ ان کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے